आज के समय में बहुत से लोग खेती करके अपना गुजारा करते हैं लेकिन उनके परिवार में बहुत से लोग हैं जो खेती से खुश नहीं है वो चाहते हैं कि हम बाहर शहर में जाके पढ़े शहर में जाकर काम करें लेकिन उनके पूरे परिवार जोकि एक खेती के पीछे कृषि के पीछे निर्भर है लेकिन वर्तमान समय में बहुत से बच्चे हैं जो विकसित हो चुके हैं वो चाहते हैं कि हम में खेती में अपना पूरा जीवन यापन नहीं कर सकते हमारी जरूरतें पूरी नहीं हो सकती है तो जो वो सोचते हैं कि हम बाहर जाके शहर में जाके और शहर में कामकाज करें और शहर में पड़े वर्तमान में वर्तमान में और प्राचीन समय में भी कृषि का बहुत बहुत ही ज़्यादा महत्व क्योंकि कृषि के बिना किसी भी व्यक्ति का जीवन संभव नहीं है अगर कृषि नहीं होगी कृषि नहीं करेंगे तो कोई भी व्यक्ति अपना जीवन यापन नहीं कर सकता है चाहे वह कितना ही बड़ा आदमी क्यों न हो गया चाहे कितना भी गरीब इंसान क्यों न हो क्योंकि खाने की बहुत सी वस्तुएं खाने कि पूरी वस्तुएं ही कृषि से उपयोग होती है अनाज हो गया गेहूं हो गए चावल हो गए बहुत सी चीज़ों के दाले हो गई जो हमें खेती से ही कृषि से ही उपलब्ध होती है लेकिन बहुत से लोग है जो खेती नहीं करना चाहते हैं वो ऐसा सोचते हैं कि हमारे परिवार वाले तो खेती करते हैं लेकिन हम खेती नहीं करेंगे इससे हमारे चरित्र पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा मैं सोचता हूँ कि सभी व्यक्तियों को आज के समय में खेती की तरफ़ विकसित होना चाहिए